अज्ज कल दा जेह्ड़ा टैम ऐ अज्ज कल फोन ते सारें कोल होंदे न जने खने कोल फोन ऐ अज्ज कल ते हर इक बंदा फोन चलांदा ओह्दे बिच्च हर इक चीज़ ऐ जेह्ड़ी ओह् इस्तमाल करदा ते जियां अज्ज कल ब्हटसैप ऐ सारें दे फोनै च होंदा जेह्दे जेह्दे नंबर लैते गे हन सारें दे फोन च ब्हटसैप होंदा गै होंदा ऐ ते अज्ज कल केह् ऐ जियां अस इद्धर रवा ने कोई दूर रवा दा ते अस कुदै पैह्लें पैह्लें केह् होंदा हा कि पैह्लें मतलब कि पैह्लें लोग लैट्टरां भेजदे हे लैट्टरें च लिखी लिखी भेज़दे हे उसी बी त्रै त्रै चार चार पंज पंज दिन लग्गी जंदे हे पुज्जने गी ते अग्गें जिसलै उन्नै अग्गूं दा जवाब देना उब्बी चार चार पंज पंज दिन लग्गी जाने ते मतलब इक गल्ल करदे गै कोई दस दिन लग्गी जंदे हे सानूं कुछ गल्ल दस्सने गी जां कुछ करने गी जां कुछ बी ऐ ते अज्ज कल जियां दिक्खी लैओ जने खने कोल फोन ऐ ते जिसलै बी कुसै दी याद आ दी जां कुसै ने बी गल्ल करनी कुसे ने अज्ज कल बंदा सिद्धे वीडियो कॉल करदा ब्हटसैप उप्पर ते दूए बंदे कन्नै गल्ल करी लैंदा ते होंदा केह् ऐ कि जादा शा जादा अगर बंदा फोन चलांदा ऐ ओह्दे बिच्च नैट होऐ तं बंदा कुछ बी करी सकदा ऐ जियां अस वीडियो कॉल दी गल्ल करा ने वीडियो कॉल केह् ऐ बंदा इद्धर बैठे दा ऐ कोई दूआ कुतै फारन बैठे दा ऐ बंदा इद्धरों वीडियो कॉल करे उद्धरों करे ते बस बैठियै इ'यां लगदा बंदा सामनै गै बैठे दा ऐ सामनै बैठदे बैठदे बंदा इक इक घैंटा बी कोई कोई गल्ल करी लैंदा अगर नैट उं'दे कोल शैल गै होंदा ऐ ते बंदे इक इक दो दो घैंटे बी गल्ल करी लैंदे अगर चाह्न ते मतलब इन्नी सानूं असानी होई दी नैट दी कि अस वीडियो कॉल करियै कुसै बी बंदे गी कुसै बी कोने च अगर कोई बंदा बैठे दा ऐ ते अस उद्धर बी गल्ल करी सकनें जियां कि हून आखदे न कि केईं आखदे कि नैट जेह्ड़ा ओह् गल्त ऐ लेकिन नैट मेरे स्हाबै कन्नै गल्त निं ऐ क्योंकि एह् जेह्ड़ा ऐ काफी जगह् जेह्ड़ा इस्तमाल होंदा साढ़ा हून जियां असें वीडियो कॉल करनी ओह् बगैर नैट दे ते होई निं सकदी केईं जगह् होंदा जियां पराए जियां पिछले पिछले पराने पराने कोई होंदे ग्रांऽ होंदे जिद्धर नैट नेईं होंदा पूरा बराबर तरीके दा कुदै टावर नेईं होंदे लग्गे दे ते उं'दे लोकें कन्नै थोह्ड़ा मुश्कल होई जंदा कि उ'नें कि'यां गल्ल करनी कुसै कन्नै ओह् आई जाइयै आपें गै टुरी पौंदे चली पौंदा भला चल भाई घर गै होई औन्ने आं ते ओह् चीज़ ऐ ते बाकी अगर गल्ल गुल्ल करनी होऐ ते अज्ज कल सारें कोल फोन होंदे हैन टच आह्ले ते भाएं सस्ते लैन भाएं मैंह्गे लैन फोन च वीडियो कॉल ते होई गै जंदी ते जियां हून में आ में इद्धर बैठी दी अगर मेरे मां प्यो कुतै दूर बैठे दे जां में कुदै बाह्र पढ़न आई दी ते मीं कोई गल्ल करनी ऐ जां में घर नेईं जाई सकनी जियां अज्ज कल होंदा ना लोग जियां रक्खड़ियें कोई बाह्र कम्म करदा कुसै दा भैन भ्राऽ कम्म करदा ते लोग रक्खड़ियां नेईं बन्नी सकदे ओह् घर नेईं आई सकदे ते लोग केह् करदे ओह् कूरियर करी ओड़दे उसी भेजी ओड़दे ते अज्ज कल केईं लोग होंदे बड्डे बड्डे करदे न इ'यां ते केह् करना उनें उनें रक्खड़ियां भेजी ओड़नियां इद्धर वीडियो कॉल करनी कुसै ने आरती करी लैनी फोन उप्पर गै लोक आरती करी लैंदे अज्ज कल मुड़े दी कि हां भाई तूं मेरे भ्राऽ ऐ में आरती करी लेई कोई फोन दे जरिये गै पैसे भेजी ओड़दा कि चल तूं कुछ लेई लैयां मतलब इस तरीके कन्नै लोग काफी जादा एह्दा यूज करदे न कि तुस वीडियो कॉल मतलब केह् ऐ वीडियो कॉल इक स्हाबै दा इयै कि बंदा सामनै बैठे दा गल्ल करनी बस उयो वीडियो कॉल ऐ ते में अपना सनां ते कदें कदें कदें कदें परेशनी बी होंदी कि नैट नेईं ऐ ते वीडियो कॉल कि'यां करनी कि'यां नेईं करनी लेकिन इक स्हाबै कन्नै जेह्ड़ा नैट ऐ ओह् बौह्त जरूरी ऐ साढ़े बास्तै सानूं इक मदद थ्होई जंदी ऐ अस कुछ बी चाहिदा कुछ बी करना ते सारा कुछ नैट दे जरियै गै सानूं मिली जंदा ऐ लेकिन जियां अस वीडियो कॉल करने वीडियो काल च अस सामने ते बंदे कन्नै गल्ल बात करी सकने जियां सामने बंदा बैठे दा अस कुछ बी गल्ल करी सकनें कोई होंदा कि जियां अस पैह्लें पैह्लें जमान्ने लोक लिखी लिखी भेजदे हे ते कोई घट्ट गल्ल लिखदा कोई बद्ध लिखदा कुसै गी पता निं होंदा कि अगला किस तरीके कन्नै बोला दा किस तरीके कन्नै नेईं बोला दा हून जिसले अस वीडियो कॉल करा ने सानूं सामने बंदा लब्भा दा सानूं पता लग्गा दा कि ओह् गुस्से च बोला दा जां प्यार कन्नै बोला दा कि'यां बोला दा सानूं ओह् चीज़ जेह्ड़ी ऐ ओह्दे कन्नै काफी जादा इ'यां फायदा होई जंदा कि चल ठीक ऐ क्योंकि केईं होंदे ना अज्ज कल दे टैम जियां लोक चैटिंग बगैरा करदे ओह्दे च केह् होंदा कि लोग गल्ल करदे सानूं पता निं होंदा कि अगला गुस्से च बोला दा जां नेईं बोला दा ते अस ओह् बोला दा भाएं नार्मल तरीके च होग अस गुस्से च लेई लैन्ने कि नेईं भाई होई सकद इ'नें कोई टांट कीता होऐ जां कोई गुस्से च गल्ल आक्खी ऐ सानूं लेकिन चक्कर एह् ऐ कि अगर अस वीडियो कॉल करगे जां कॉल करगे ओह्दे च एह् ऐ कि सानूं पता लगदा बंदे दी टोन दा कि'यां ओह् गल्ल करा दा कि'यां नेईं करा दा सानूं पता लग्गी जंदा कि नेईं भाई एह् प्यार कन्नै बोला दा कुछ तरीके कन्नै बोला दा कि सानूं बुरा निं लग्गी जाए थोह्ड़े पता लग्गदा उस चीज़ दा ते वीडियो कॉल च इयै सानूं फायदा ऐ ते कन्नै इ'यै इक ते बड्डा इक ते बड्डा फायदा ते इ'यो ऐ कि तुस अगर दूर बैठे दे तुस इ'यां लगदा घर गै बैठे दा बंदा इ'यां गल्ल करी सकने दूआ फायदा एह् ऐ की जे तुस बंदे दे दा पता लग्गी जंदा कि कि'यां गल्ल करा दा कि'यां नेईं करा दा हून कोई चीज़ दस्सनी ऐ केईं केईं लोग केह् होंदे फोटोआं हून जियां में इद्धर बैठी दी आं में कोई चीज़ लैनी ऐ खरीदनी ऐ ते हून मिगी समझ निं आ दी कि में एह् में लेआं जां नेईं लै मेरी कोई चाईस निं बना दी की में लैनी ऐ जां नेईं मीं कोई समझ नी आ दी में कल्ली आं इद्धर ते में भाएं इद्धरुं भाए घर फोन करी सकनीं वीडियो कॉल करियै दस्सी सकनी कि हां भाई मम्मी में एह् चीज़ लैनी ऐ ते मिगी सनाओ कि एह् ठीक ऐ जां नेईं ऐ तो ओह् वीडियो कॉल दे जरिये सानूं केह् ऐ कि बड़ा जादा इ'यां बैनिफिट होई जंदा मदद होई जंदी कि अस दूए बंदे दा ओपिनियन लेई सकदे ओह्दा स्हारा लेई सकने मदद लेई सकने कि सानूं सनाओ कि अस एह् लैच्चै जां नेईं लैच्चे केह् करचै मतलब ओह्दे बिच्च बी सानूं वीडियो कॉल दे जरिये बड़ा फायदा ऐ सानूं अपने लाईफ बिच्च अगर आखेआ जाए ते बाकी कोई लोक जादातर एह्दा यूज ते काफी जादा ही ऐ क्योंकि लोग गल्ल करने आस्तै जादातर वीडियो कॉल दा गै यूज करदे कि चल ठीक ऐ अज्ज कल केह् होंदा पैह्लें पैह्लें केह् होंदा हा कि रिश्तेदार जंदे हे साल्लै दे इक बारी मिलन जंदे हे ते रिश्तेदारें साल्लै इक बारी जाना ते घर आना उ'नें पैसे पूसे देने साढ़े घर आह्लें गी कि चल ठीक ऐ परौह्ना आए दा घर पैसे दिन्ने आं बड़ी देर बाद आया पैर रक्खेआ कुसै दा ब्याह् होंदा जोआई गी घर सद्ददे भला कि आदर ओह्दा ऊदर करदे उसी पैसे पूसे दिंदे भला कि परौह्ना आए दा साढ़े घर उसी मतलब इ'यां काफी जादा इ'यां करदे लेकिन अज्ज कल केह् होआ दा रिश्तेदार आखदे म्हीना होई गेआ गेदे दो म्हीने होई गे गेदे त्रै म्हीने होई गे गेदे लोग केह् करदे झट्ट फोन खोह्लदे ब्हटसैप खोह्लदे वीडियो कॉल करदे झट्ट भाई होई जंदे दर्शन उं'दे ओह् लगदा गै निं ऐ कि सानूं उंदे कन्नै मिले दे कोई साल साल होई गेदा म्हीने म्हीने होई गेदे ओह् चीज़ गैप रौंह्दा गै निं ऐ साढ़े बिच्च रिश्तेदारें बिच्च कि सानूं इन्नी देर होई गेदी मिले दे ओह् इ'यां लगदा कि अस वीडियो कॉल अज्ज करचै दो म्हीने बाद ओह् आखदा अस बिच्च वीडियो कॉल करदे रौह्चै ओह् इ'यां लगदा कि यार हून ते गल्ल होई ही एह्दे कन्नै हून केह् फायदा केह् बद्ध गल्ल करनी मतलब ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् इक घट्ट होई गैदा गैप ते आखदे न इ'यां मेरे स्हाबै कन्नै जियां आखदे कि हून अस रोज़ गल्ल करा ने फोन उप्पर ओह्दे रोज़ गल्ल करने कन्नै आखदे ना कि जिन्ना बंदा दूर रवै उन्ना प्यार बधदा उऐ गल्ल ऐ जिन्ना फोन अस करदे रौह्न्ने गल्ल करदे रौह्न्ने इक टैम आई जंदा अस बोर होई जन्ने कि नेईं यार एह् बंदे कन्नै हून बड़ी देर होई गल्ल करदे हून कट्टी ओड़ने आं फोन लेकिन घर आए दे बंदे दी गल्ल बक्खरी होंदी उसी अस मना निं करी सकदे कि तुस चुप्प करी जाओ जां कुछ जां कोई ब्हान्ना निं लाई सकदे चक्कर ओह् ऐ ते वीडियो कॉल च एह् ऐ कि तुस होंदा कि चल ठीक ऐ हून इन्नी देर होई इ'यां ओह् गल्ल लमकाई ओड़ी इन्नै ओह् गल्ल लमकाई ओड़ी ते अस गल्ल बड़ी बधाई ओड़ने होन्ने जां घटाई ओड़ने कि अस चल ठीक ऐ बाद च करगे फोन लेकिन घर बंदा आए दा होग निं ओह्दे कन्नै प्यार कन्नै गल्ल करनी पौंदी प्यार कन्नै करना पौंदा कुसै ने नेईं बी करना उन्नै तां बी करना ओह् चीज ऐ ते बाकी जेह्ड़ा वीडियो कॉल ऐ ओह्दे कन्नै इयो ऐ कि प्यार थोह्ड़ा इ'यां घट्ट होई जंदा बंदे दा कि चल एह्दे कन्नै रोज़ गै होंदी केह् बद्ध गल्ल करनी इ'यै आई जाइयै इ'यै होंदा लेकिन जिसलै घर बंदा आए दा होए ओह्दे कन्नै होंदा कि नेईं यार बड़ी देर बाद आया ऐ थोह्ड़ा चाऽ होंदा बंदे गी के बड़ी देर बाद आया ओह्दा एह् चाऽ करचै ओह्दे अग्गें एह् टकाचै उसी एह् देचै जिसलै जाह्ग उसी इन्नी पैहे देने मतलब कि कुदै ना कुदै चाऽ होंदा बच्चे बुच्चे आए दे होंदे उ'नें कोई टाफियां देआ दा कोई चिप्स चुप्स लेइयै देआ दा कोई पैसे देआ दा ते वीडियो कॉल जेह्ड़ा ऐ ओह् ठीक बी ऐ सानूं मदद बी करदा लेकिन कुदै ना कुदै जेह्ड़ा साढ़ा प्यार ऐ ओह् साढ़े अपने आ अपने कन्नै जेह्ड़े रिश्तेदार होंदे जां कोई बी होऐ भैन भ्राऽ घर आह्ले थोह्ड़ा प्यार जेह्ड़ा वीडियो कॉल दे कन्नै थोह्ड़ा घट्ट होई जंदा अस बोर होई जन्ने होन्ने कि नेईं यार हून रोज़ गल्ल करने होन्ने कोई घर बी आई जाए सानूं आखने मोए स्यापा पेई गेआ हून केह् करना ते मतलब ओह् चीज़ ऐ वीडियो कॉल जेह्ड़ा वीडियो कॉल कन्नै सानूं बड़ी मदद बी मिलदी ऐ ते कुदै नेईं बी मिलदी ऐ